मांखे शौक़ीअ तौर ते पेंटिंग करण इलाही सुठो लॻंदो आहे त हिकु बार मां पंहिंजो हिकु एक्सपीरियंस शेयर करणु चाहींदी आहियां कि हिकु बार मुंहिंजे घरु कुझु गेस्ट आया हुआ मुंहिंजी फ्रेंड्स वग़ैरह आहियूं त उन्हनि खे ख़बर हुई कि हा मां पेंटिंग वग़ैरह कंदी आहे सुठे सां त हिकु बार मां पंहिंजी फ्रेंड वेठी हुई चांहि पीए पेई और मां हुनजी पेंटिंग सुठे तरीक़े सां ठाहे रखी और इलाही बढ़िया तरीक़े सां उहो ठही वेई त उहो बि ॾाढी ख़ुशि थी वेई कि हेॾो बढ़िया सां और काफ़ी जल्दी ई मां ठाहे रखी छो कि एक्सपीरियंस हुओ मांखे पेंटिंग ठाहिण जो त उहो बि ॾाढी मुंहिंजी फ्रेंड बि ॾाढी ख़ुशि थी वेई और हुन खां पोइ मांखे हुन कुझु हुनजो गिफ्ट बि ॾिनई चॉकलेट मांखे हाणे ॾिनई हुनजे लाइ जेकी मां हुनजी पेंटिंग ठाहीं हुई त ई सुठो लॻंदो आहे कि तव्हां कंहिंजे लाइ कुझु त उहो बि तव्हांजे लाइ कंदा आहिनि हिकु बार मां हिकु रेस्ट्रोरेंट में वेठी हुअमि त हुते बि हालाकि हेतिरो टाइम न मिली पायो पूरो करण जो पेंटिंग लेकिनि हुते बि मुंहिंजी साम्हूं वारी टेबल ते जेके जेके माण्हू वेठा हुआ मां हुनजी पेंटिंग ठाहीं हुई और उन्हनि खे वरी मां उहा पेंटिंग गिफ्ट बि करे रखी हुई त हुननि बि उन्हनि मांखे इलाही थैंक्स चइनि उन्हनि जे लाइ पेंटिंग ॾाढी बढ़िया ठही बि हुई